माबा बे मैगं थाइगंफ्रा माबा मोनो दाव फेन्दा मोनो इलांसि मोनो आजिनाय मोनो आरो दैनि बेसर मोनो बेखौ जों जायो दाव फेन्दा आजोनाय थाजोनाय मान्दे मुन्दे गासिबो मोनजोबो आरो जोंनि बर'आव बर'नि माबायाव आरो नारजिफोरखौ माबोरै सङो रन्दै रन्दै खारै जेब्ला गेब्लेबाय अब्लाना अमा बेदरखौ एवदो माबाखौ होदो आरो नारजिखौ आरो माबाफोर दङ'बा फाजा फुजाफोर नारजिल'थ' मानसिया जाया माबा फाजा फुजाबो नांगौ बायदिसिना फाजा एवदो आरो आलु बा मैद्रु मैला मुला दं बेसर दं लाफा दं दाथ' लाफा बोथोर जाबाय बेफोरखौ एवदेरनांगौ जाहैबाय आरो नारजि ओंख्रि संबाबो आरो अनलाया मानो माइरंखौ सोमदो उवालआव देदो अनलायाव माबा होनांगौबा बेदरफोर होनांगौबा दाव बेदरफोर होनांगौबा बेदरआ एवदो उनाव उरदो जेब्लाना जबबाय अब्ला खांदो आरो जानाय समाव जादो आरो ओमफ्राय माबाफोर अनलाजों जानोबा अनला गोजा बोरै जानो होमब्ला माबाफोर फाजाफोर एवदेरदो गुदुं मैद्रु मैला बेफोरखौ एवदो जादो आरो मानसिफ्रा जमा फैयोबा जमा जाबा ओंखायनोथ' आंथ' बुंनो रोंनाय नंला बिनि बादै दा बोथोराव लाफा दङ दुन्दिया दं मुला दं बेफोरखौ जायो आरो जोङो दुन्दिया लाफा मुला लाइ गासिबो बेखौ जायो आरो दा बोथोराव मा माइ हानाय बोथोराव माइआथ' हानोसै नै बावला हाखानोसै माबे माबे ओंख्रिया गोथावथाय बबे बबे ओंख्रिया अनलाबो मोजां आरो बेदरफोर होब्ला आरो सबाइआबो सबाइ गोजाथ' रावबो जाया बेदरफोर दं बेदर होबाय नारजिया बे बेनोसै बेदर होनांगौ अमा बेदर नङाबा अमा बेदरआबो नारजियाबो अमा बेदर मेजेमबासो गोथाव जायोहाय जानायालाय अनलायाबो बिदिनो दाव बेदरफ्रा मेजेमबा गोथाव जायो जासोगारो जोंना फिसौफ्रा नारजिखौ हयले जायाहाय फिसौलाया आंना फिसौजोआसो जायो अनलाखौबा अनलाजों बेदरजोंबा जायो गन्थं गोमालायो सबाइ ओंख्रिखौबो गन्थं गोमालायथारो फिसौजोबो फिसौलाबो जाबाय दा

फाजाया मा मा गोथावथाय बिदिनोसै माबा माबिफोर एवदेर एवदार फाजाफ्रा पियर फाजाखौबो खिन्थानो रोंलाय लाङा आंहा बावलायलाङो बुंनो सानबाबो गोसोआवनो फैलाय लाङा नोंसिनि न'आवबा मा मा जायो मा मा लोङो आंथ' संग्राल' जेबो मोनथिरोङा आङो संनो थिनबा संबाय संनो थिनाब्ला संला आरो आंना बिदिनो जिखुनु मा माहाजोनफ्रा मा मा संनो थिनो बेखौ संबाय आरो जे जेखौ मैगं जगायदों बेखौ सङो आं ओंखाम ओंख्रि संदो ग्रोब बिनिफ्राय फोमोननानै टाइमआ जाबा माहाजोनफ्रा जानो फैयाबा मोसौ खास्लायहैदो फैदो जमा जाफैदो मोसौखौथ' पियर आंनोखा फुङाव मा मा मावो आंलाय बे सिथ्ला सिबो गोबोर गारो मोसौ खायो ग्रोब टाइम मोनबा दफा जिरायबाय आरो बेनो आंना